ہلو سر میری فین شاپ سے بات ہو رہی ہے جی سر سر ہم نے آپ کے یہاں سے دو فین لائے تھے تو وہ ایل جی کے ہیں تو وہ بہت ہی اچھے ہیں اور مطلب بہت اچھی اچھی ہوا بھی دیتی ہے تو کچھ ہمارے یہاں گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے ہمارے فین کی بہت سی تعریف کی بہت اچھا ہے کہاں سے لیا ہے تو ہم نے آپ آپ کا ایڈریس دیا آپ کا فون نمبر بھی دیا شاید وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں اسی سلسلے میں تو سر انہیں مناسب ریٹ لگا دیجیے گا جو ہمارا ہمیں جس ریٹ پر ہمیں آپ نے دیا ہے سر یہ فین جو ہم لائے ہیں بہت بہت لاجواب بہت عمدہ ہوا دے رہا ہے تو سر یہ فین ہمیں دو چار اور چاہیے تھے اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ پہلے ہم آپ سے بات کر لیں اور کس وقت آپ کی کھلی رہتی ہے دکان ٹائم ٹائمنگ بتا دیں کہیں چینج تو نہیں ہوئی ہے پہلی والی ٹائمنگ ہے یا چینج ہو گئی ہے تو سر یہ فین بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت لوگوں نے اس کی تعریف کی اور ہمیں یہی فین کسی دوسرے کو گفٹ بھی کرنا تھا اور سر بالکل صحیح مناسب ریٹ پر ہمیں یہ دے دیجیے گا جیسا کہ آپ نے پہلے ہمیں دیا تھا جس ریٹ پر اور سر اس کے پر بھی بہت اچھے ہیں اور یہ کم وولٹیج کا بھی ہے اور ہوا بھی زیادہ دیتا ہے اس وجہ سے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئی اور اس سے اس فین سے بہت زیادہ متاثر ہوئے بہت خوش ہوئے کہ ہاں آپ کو بہت اچھا اور بہت کم ریٹ میں یہ فین مل گیا تو سر جو ہم نے گیسٹ آپ آپ کو بھیجے ہیں انہیں بھی یہی فین دے دیجیے گا ہے نا بڑی مہربانی ہوگی ٹھیک ہے سر ہاں پھر ہم بعد میں آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں شکریہ